बे थ' बोराय बुरिया बेंक आनो गैयामोन दोननो फैसा दोनग्रायानो गैयामोन दासो नै फेनसन माबा दोननाय सोरबा माबा मावना मोननाय बेखौ बेंक फ्राव दोनबाय दोननानै आरो दा है सोरबा एफा एनै हाजिरा मावनानै दोनबाय फैसा बेंक आव गोदो थ' बिदि नंङामोन फैसाखौनो दांनो मोनामोन हाथाइ बाजार जाबाबो ह' माइरं फानबाय बायबाबो बा र'ना किजि फाननांदों आं थ' आरो साहाफ्रा फास फैसा काप दस फैसा बारायलांदों उनाव सिंग्रा साहा सिंग्राफ्राबो दस फैसा बिस फैसा जालांदों आर अमाबो फानबाय आंङो फास थाखा कि जि फास थाखा कि जि निफ्राय दस थाखासिम फानदां आमफ्राय गैया बिनिफ्राय फाननाय जायासै दा बिदि फाननो मोनैनिफ्राय बे मालायनाव खामानि मावनायानोसै खामानि माव बिदिनोसै हाजिराखौनो मोन्नो थान जायोमोन आरो गैया हाजिरा होग्राफ्राबो रावबो होआमोन बयबो गरिब जोबमोन दासो नै हाजिरा होनाया बयबो होयो गोदो बिदि नंङा मोन माइरं सेरसेनि दामखौ मोनामोन